पहिने हम अपन एहन काम करैत छियनि जे एन जी ओ मे काम करैत छैक आओर सभ अपन अपन दोस्तके साथ रहैत छैक आओर हमहू अपन दोस्तके साथ काम करैत छी रहैत छिक आओर ओ दोस्तसभक बहुत नीक अछि ओकर बोलचाल देखयमे रहन सहन बहुत नीक अछि एहि एहिलेल अतुका सांस्कृतिक बहुत नीक अछि आओर ओकरे लेल लोक ओकरे लेल लोक देखैत छै की अहाँके बोलचालमे की परिवर्तन भेल अछि की एन जी ओ मे काम करैत रहियै पहिने आओर काम करैत करैत घरमे एहन परिस्थिति भऽ गेल जे अपन ओ कामके छोड़िके अपन घरेके सम्भालयमे रही गेलुँ आओर एहि घरमे काम करैत करैत टाइम बिता देलूँ अब ओ लोग बहुत नीक रहय की आब मिलतय की नहि मिलतय ई कहनाइ मुश्किल अछि जेना अपन तेना घरमे टाइम बिता दैत छैक